हलो हाँ जी बताइए सर हम बोल रहे हैं सोनी स्वीट्स से कहिए सर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ

जी जी सर बिलकुल मिल जाएगा सर आप बताएंगे कि क्वांटिटी उसकी क्या होगी सर कितने लोग आने की संभावना है तो उस हिसाब से जी तो सर आपको ये कब चाहिए सर दोपहर में चाहिए होगा या शाम को सर ठीक है तो सर पहले आपको सॉप पर आना पड़ेगा सर क्योंकि हम अपने जितने भी कस्टमर्स सर हमारे सॉप का एड्रेस है सोनभद्र नहीं सर एन टी पी सी कॉलोनी के अंदर है सर हमारी सॉप सर बहुत फेमस है सोनी स्वीट्स के नाम से आप कभी भी आ सकते हैं सर सर सुबह सर मॉर्निंग में नौ बजे खुल जाता है सर रात को नौ दस बजे तक लगभग सर दुकान हमारी खुली रहती है आप कभी भी आ सकते हैं सर सर पैकेजिंग सर आप सर जैसा देखिए सर कई सारे वरायटी के होते हैं सर कुछ नॉर्मल पैकेजिंग्स हैं कुछ ऐसे पैकेजिंग्स हैं कि जो एक दो दिन तक स्वीट्स खराब नहीं होंगे बिलकुल सेफ़ होंगे तो सर आप आपका बजट जैसा होगा उस हिसाब से सर आप जैसा बोलेंगे पैकेजिंग

सर बिलकुल दिया जाता है सर पर अभी हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहा है कि सर पहले दस खरीदार कश्टमरर्स पे हम पैकेजिंग का चार्ज नहीं लेंगे सर अब तक पाँच कश्टमर सर हो चुके हैं अगर सर आप जल्द ही हमारे सॉप पे दस कस्टमर के अंदर होते हैं तो सर आपको पैकेजिंग का कोई चार्ज सर नहीं देना पड़ेगा पाँच के जी सर आपको कैसा केक चाहिए सर फ्रेस केक चाहिए सर या नॉर्मल केक से भी चलेगा बताएं क्या आप बता सकते है कि सर आपको जलेबी कितना चाहिए क्योंकि सर कई बार गेस्ट बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से अगर आप बता देते तो ठीक है तो सर आप आइए हमारे सॉप पर सर और सर अब समान लेने से पहले सर हम चाहेंगे कि आप सर हमारे सॉप्स के सर कुछ मिठाइयों का सर लुत्फ़ उठाएं सर आप खुद क्वालिटी चेक करें ताकि सर आपके हमारे बीच में संबंध अच्छा रहे और आगे और भी अगर आपके घर में कोई ऐसी पार्टी टुगेदर होती है तो सर आप हमारे यहाँ से मिठाईयां लें सर हमारे पास कई सारी हैं सर सर हमारे यहाँ सर इस्पेसल सर कुछ राजस्थानी मिठाईयाँ हैं हाँ सर जैसे फ़ाफ़ड़ा हो गया सर कुछ नम्कींस हैं सर जो अब ही रीसेन्ट में ही बनी हैं सर मैं चाहूँगा कि आप एकबार उन्हें ज़रूर एक ट्राइ करें तो अगर आपको पसंद आएगा सर तो हम डिस्काउंट करके आपको जलेबी और मिठाई के साथ उसे भी पैक कर सकते हैं हाँ हाँ जी बिलकुल सर सर आप बिलिंग कैसे करना चाहेंगे सर ऑनलाइन या ऑफ़लाइन सर हमारे यहाँ दोनों तरह की सुविधाएँ हैं सर अगर आप ऑफ़लाइन चाहते हैं तो ऑफ़लाइन भी तो सर आप आइए हमारे सॉप पे सर और सर देख लीजिए अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है सर उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा सर हाँ ठीक है ठीक है